हैलो होटल रामरुचि हँ हम जे एखने फोन कयने रहहुँ हँ हँ हमर सम्पर्क सूत्र अहाँके अछि लगमे हमरा जे छै से दू प्लेट से पनीरक तरकारी आ पाँचटा से पनीर परौठा ई हमरा पठा दीअ ननौर चौकपर हम अहाँसँ लऽ लेब आ ई ओकर जे कीमत हेतै से हम अहाँके मोबाइल द्वारा प्रेषित कऽ देब